जी हा बिल्कुलु अच्छा कॾहिं ईंदा ॾही अगस्त ताईं कहिड़ी शइ कहिड़े शहर मां तव्हां ॻाल्हायो साईं

जी जी जी ॿुधायो अजमेर में किथे किथे घुमण चाहिंदा तव्हां हा

जी अच्छा ॾिसो साईं असां जेको आहे न दरग़ाह शरीफ़ त घुमाईंदा ई न आहियूं पहिरीं सिधी सिधी ॻाल्हि ॿुधायांव असां तव्हांखे दि दरग़ाह जी जेका या दरग़ाह आहे उनजे साम्हूं असां तव्हांखे दिल्ली गेट ते छॾी ॾींदासीं अंदरि तव्हां पाण ई वेंदा असां तव्हांखे रू वरी वापिसि उतां दिल्ली गेट तां ई वठंदासीं ठीकु आहे न हा इहो त तव्हांजो थींदो अध ॾींहुं जो पैकेज ठीकु आहे त तव्हां हिते छा थो नालो होटल में रहंदा या होटल पाण ई कंदा या होटल बि असांखे करे ॾेअणी आहे तव्हांखे अच्छा अच्छा पूरो मतिलबु लॉजिंग बोर्डिंग ट्रेवलिंग सॼी तव्हांखे असांखे ॾेअणी आहे अच्छा ओके त साई तव्हांजो बजट थोरो ॿुधाईंदा घणो आहे

मनी वञा माना टे पर्सन त हिकु रूम तव्हांखे होटल में खपे या ॿ रूमनि में तव्हां रहंदा अलॻि अलॻि हिकु ई रूम हलंदो अ होटल थ्री स्टार हलंदी या फाइव स्टार खपे फाइव स्टार हले हा थ्री स्टार हलंदा असां वटि छा अजमेर में फाइव स्टार होटल आहे कोन्ह उहा वरी ॾाढी परे आहे अजमेर खां त थ्री स्टार होटल तव्हांखे मिली वेंदी अच्छी उते तव्हांजी अ थ्री ऑक्यूपैंसी वारी थी वेंदी हली अ डबल बैड में हिकिड़ो बैड तव्हांखे लॻाराइ ॾींदासीं वेंदी ॾाढी सुठी होटल आहे अ मानसिंग जे नाले सां अ अनासागर जे अ उनते कप ते आहे त असां तव्हांखे हिते जेके अजमेर जा सिंधी मंदिर आहिनि ऐं जेकर तव्हां दरग़ाह वेंदा त दरगग़ाह जो अधि ॾींहुं अधि ॾींहुं वापिसि ईंदा त उन ॾींहुं में तव्हां रुगो साई जतोई दरबार जेका आहे न हिते नगिना बाग में उहा हिकिड़े ॾींहुं में ॾिसी सघंदा वरी ॿिए ॾींहं असी तव्हांखे अ साई जेको सिंधियुनि जा मंदिर आहिनि अजय नगर में ऐं ईश्वर मनोहर दास जी अ आहे वरी साई ब अ रामदास जी दरबार आहे ऐं साई शिरडी माना जे साई बाबा जो मंदिर आहे ऐं एॾा साई आदर्श नगर आहे असांजो हिकिड़ो हुते अ उणिवीह सौ पंजाह में हो मंदिर ठहियल आहे साई टेऊंराम साहिब जो प्रेमप्रकाश अ संप्रदाय आचार्य जा उहो तव्हांखे घुराईंदो जी केड़ी हा हा उहा उहा बि विच में पंहिंजी वेंदी हली जेॾीमहिल पाण हलंदासीं उअ तव्हांखे उता ई हालंकि उहा शहर जे विच में आहे पर ठीकु आहे मां तव्हांखे ॾेखारिंदुसि उहा हालाणी दरबार बि असी तव्हांखे ॾेखारींदासीं ईअं सिंधीअ जा थी विया मंदिर हिकु हीअ सोनी जी हिक नसिआ आहे इयो ॿियो ॾींहुं टे ॾींहुं ते तव्हांखे असी पुष्कर वठी हलंदासीं पुष्कर में पोइ ब्रह्मा मंदिर आहे पुरानारंगजी मंदिर आहे नवरंगजी मंदिर आहे ईअं बि घणे खोड हर ॻिटीअ में हुते मंदिर आहिनि तव्हांखे ॿटीह मंदिर असां घुमाईंदासीं ऐं तव्हां चाहिंदा त पुष्कर जी चोवीह कोस जी परिक्रमा थींदी आहे उअ चोवीह कोसी परिक्रमा बि असी तव्हांखे कराए छॾंदासीं पर साई तव्हांजो बजट थोरो घटि आहे टिनि ॼणन में इन बजट खे थोरो वधायो इहो पंजवंजाह हा मुंहिंजे मुंहिंजे हिसाब सां टिनि ॼणनि में सठि खनि हज़ार तव्हांजा लॻी वेंदा थ्री स्टार होटल बि तव्हां ॾियूं था न साई हा वीह हज़ार हा पर पर्सन हा हा बिल्कुलु बिल्कुलु हिन ई पोइ सठि हज़ार में अची वेंदव हा सठि हज़ार में थी वेंदो साई बिल्कुलु बिल्कुलु रोटी पाणी बि तव्हांखे सुठी खाइण मिलंदी सिंधी रोटी खाराईंदा तव्हांखे साई

हा बिल्कुलु बिल्कुलु मां अरेंज कयांव थो बिल्कुल हा जी जी ओके